एक पंखा लिए थे हम मार्केट से वो पंखा मेरे को मिनिम बारह सौ का था वो पंखा स्टैंड पंखा था वो पंखा का हमने नहीं सही से चल पा रहा था कटर कटर आवाज भी आ रहा था और पंखा बार जल चुका वो बनवा कर लाते थे कभी क्वायल जलता था कभी साबड उसका जल जाता था हमने उस उसको बनाते बनाते परेशान हुआ उसमें पूरे स्टेन में भी करेंट आने लगा था कितने बार मैं अपने टेस्टर से छूने गया था तो इधर घुमाने के लिए तो कितना बार मुझे झटका लग गया झटका लग गया तो हमने टेस्टर से चेक किया टेस्टर से पूरा करेंट आ रहा था करेंट आने की वजह से कई बार मुझे झटका लग गया झटका लगने की वजह से मैं उसको इधर से उठाके उधर साइड कर दिया साइड करने के बाद से उसको पंखा किसी को चलाने ही नहीं दे रहा था बहुत बिल्कुल तरह से वो कितना बार बना चुके वो क्वायल बनाए सापट भी चेंज करवाये अब उतना तेजी से हवा भी नहीं दे रहा था सस्ता था लेकिन सही से हवा नहीं दे रहा पा रहा था सही से नहीं चल पा रहा था लास्ट में उसको मैंने तोड़ ताड़ कर पूरा खुल कर उधर फेंक दिए फेंक दिए बस वो उस दिन से मैं वो पंखा लेना ही बंद कर दिया वैसे पंखा बहुत अन्य के घर में है जो मैंने चलाने के लिए मना कर दिया कि पंखा बहुत बेकार है पंखा में वो करेंट आ रहा है पंखा सही से चल नहीं पा रहा है और दूसरी जगह में मैं मेरा ससुराल में वही पंखा है एक जगह वो पंखा से ही मेरा चचेरी सास लगती है तो उसको वही पंखा पकड़ने की वजह से वो मर गई है एक पंखा है ऊ बहुत बेकार से बेकार है मैंने वो उसको साइड य कर दिया इस्टैंड पंखा पूरा लोहा का बॉडी था उसमें मैं मेरा ससुराल वाले भी वो पंखा को हटा चुके उससे घटना हो चुका तो